آپ کے اندر علم و ہنر ہے تو آپ اپنے اعلیٰ ہنر سے ترقی دے سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں باقی کوئی کام کے اعتبار سے جو آپ کام جانتے ہیں جس چیز میں آپ مہارت حاصل کرتے ہیں اس چیز کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے دے سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا خیال کرنا ہے اور اس کے بعد جس چیز پر آپ چاہے اس چیز کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں آپ اپنے علم کے ذریعہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں